جی میں نے ایک بار بنائی تھی پینٹنگ جس میں میں نے یہ دکھایا تھا کہ کیسے قوت اور طاقت کا تبادلہ ہوتا ہے نسل در نسل جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کمزور آدمی کمزور حالات طاقت ور آدمی پیدا کرتے ہیں طاقت ور آدمی طاقت ور حالات مضبوط حالات پیدا کرتے ہیں اور مضبوط حالات پھر مضبوط لوگ پیدا کرتے ہیں مضبوط لوگ پھر کمزور حالات پیدا کرتے ہیں پھر کمزور لوگ مضبوط کمزور حالات مضبوط لوگ پیدا کرتے ہیں تو یہ پینٹنگ ایک بار میں نے بنائی تھی اس میں قریب چھ سات لوگ تھے تو یہ پینٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی پینٹنگ ہے میری زندگی میں کیوںکہ اس کے اندر میں نے ایک پورے سوانح پورا پورا سانحہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ریاست کا سیاست کا اس کے اندر بکھیر دیا تھا تو اس لحاظ سے اگر میں کہوں کہ یہ میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو شاید کچھ غلط نہیں ہوگا کیوںکہ میرے خیال ہے کہ یہ میری زندگی میں اور جو بھی کوئی اس پینٹنگ کو دیکھے گا اس کی زندگی میں بھی یہ کافی زیادہ اہمیت رکھے گی اور اس کو بہت زیادہ کہنا چاہئے کہ انگلش میں جیسے کہتے ہیں کہ مسمرائژنگ لگے گی تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پینٹنگ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اچھی میرا خیال ہے بنائی ہے اور سب سے زیادہ اہمیت اور فروغ دینے والی